مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکول کی تعلیم کے بعد تمام بچے طالب طالبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے ہائیر ایجوکیشن کے لیے آگے جاتے ہیں کئی دیش شہروں میں جاتے ہیں اور اُس میں سے کچھ بچے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اُن کے خاندانی بزنس اور خاندانی کام ہوتے ہیں تو اُس میں لگ جاتے ہیں اور اور کچھ لوگ اُس میں سے فائننشئل پرابلم کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ چھوٹا موٹا کام کرنے کے لئے اسکول کی جو بھی تعلیم سے ہی اپنا کام چلاتے ہیں کیونکہ اُن کی فائنینشیئل کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی تو وہ آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں اپنا چھوٹا موٹا کام سے اپنا گھر چلاتے ہیں اور میرے حساب سے جو آج کل کے دور پہ زیادہ تر لوگ ہائیر ایجوکیشن کے لئے ہی آگے پڑھتے ہیں اور وہ اسکول کی تعلیم سے سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُنہیں اچھا کام ملے اچھی جاب ملے اور وہ آگے زیادہ آگے جا سکے اور ہائیر ایجوکیشن پراپت کرنے کے لیے وہ لوگ آگے کئی شہروں میں جاتے ہیں کئی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تاکہ اُن کو اچھے سے تعلیم حاصل ہو جائے اور وہ اچھی اچھی عہدے پہ پہنچ جائیں اور اپنی فیملی کا نام روشن کریں